हेलो हँ ठीक छी बढ़िआँ छी अहाँ जजुआर गाँवमे एगो एहन मंदिर छै जेकि बड़ सुंदर प्रसिद्ध छै डीहवार बाबाके मंदिर छै बड़ी पोखरिमे राम जानकीके छनि दुर्गा भगवती छथिन फेर काली मंदिर छै ई सर्वनाथ बाबा छथिन चैती दुर्गा जहाँ होइत छै ओतऽ तऽ सर्वनाथो बाबा छथिन ने गरीबनाथ बाबा छथिन जजुआरमे अखन बहुत विकास भेलैया सुंदर सुंदर रोड बनलैया किछु रोड बाकिओ छै बनऽ के हँ तऽ जजुआर गाम तऽ सुंदर छैहे लेकिन एकर यदि सुंदर भऽ जाय क्रियाक्रम कयलाके बाद आर सुंदर हेतै हमरा गाँवमे तऽ बहुत तरहके मंदिल छै बहुत पूजा पाठ होइत छै ई गाँवमे प्रसिद्ध छै जजुआर गाम तऽ दश कोशीमे मानल गेलैया हँ बुझलियै जजुआर गाँव अहाँकेँ सुंदर लगैया हँ आदमी एहन छै जे केओ केओ खेतियो पथारी अपना किसान सब छै से करैत छै गाँवमे अपन ओहो लऽ के दिन कटैत छै हँ जजुआर गाँवमे तऽ बहुत चीज मिलैत छै शहरमे जे मिलैत छै से जजुआर गाँवमे मिलैत छै कोनो चीजके ताकऽ नै पड़ैत छै जहाँ जे खोजू ओ मिल जाइत छै नहि अपन जजुआर गाँवमेसँ सुंदरे सुंदर छै आर कहियौ आर अच्छा आर जजुआर गाँवमे सेहो छैहे रोड गली कूचीके रोड तऽ नहिए बनलैया मेन रोड सबके लेल अखन भऽ रहल छै तैआरी रोड आ हँ हँ लेकिन अखन स्टार्ट भेलैया एगो दू गो स्टार्ट भेलैया जखन एगो दूगो भेलैया तहन सब भऽ जेतै हँ अपन जजुआर गाँव तऽ छैहे सुंदर बात तऽ छैहे हँ महानगरी छै एहिमे तरह तरहके आदमी तरह तरहके इसकुल तरह तरहके मंदिल सब चीज एहि गाँवमे तकिऔ तऽ कोनो चीज घट्टी नहि छै हँ हँ हँ ठीक छै तब ठीक छै बादमे करैत छी बात ठीक